सरकार स्वस्थ शिक्षा संबंधित अर्थ व्यवस्था जैसे विभिन्न नीति मुद्दों को बहुत अच्छे से देते हैं लेकिन वो होता ये है कि जनता उसके प्रति जागरुक होके काम करना चाहती है लेकिन जनता को ऐसा स्वास्थ्य स्वास्थ्य संबंधित और शिक्षा सुव्यवस्था नहीं मिल पाता है जनता चाहती है कि हम लोग को अच्छी तरह से सुविधा मिले शिक्षा में भी प्राथमिकता अत्यधिक होना चाहिए स्वास्थ्य के संबंधित सरकार का देख रेख सही होना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है सरकार इस मुद्दे पर बहुत पीछे चल रही है ये है कि देखना है कि आगे कितने दिन तक कितने दिनों तक में इस शिक्षा स्वास्थ्य और अर्थ व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छे ढंग तरीके से कर पाती है प्राथमिकता है प्राथमिकता दिया जाना चाहिए शिक्षा का लेकिन शिक्षा व्यवस्था का कुछ सही सा उपयोग नहीं दे पाती है सरकार तो चाहती है कि हरेक घर में शिक्षा का प्राथमिकता होना चाहिए बट ऐसा कुछ नहीं हो पाता है